جی السلام علیکم اگر میں نے پانی کا بل آن لائن ادا کر دیا ہو کیا ہو لیکن ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں وہ ادائیگی ظاہر نہ ہو تو میں کیا کروں بتائیے ٹھیک ہے جی جی میں سمجھ رہا ہوں میں اپنی ادائیگی کی جی میں اپنی ادائیگی کی تحقیق تصدیق کیسے کر سکتا ہوں جی بتائیے ذرا غور سے وضاحت کر دیں اگر مجھے تصدیق مل جائے کہ جی اگر مجھے تصدیق مل جائے کہ ادائیگی ہو ہو چکی ہے تو اگلا قدم کیا ہوگا بتائیے آپ ہی کو بتانا ہے میں تو آپ ہی سے نا پوچھوں گا اگر مسئلہ برقرار رہا تو بتائیے میں کیا میں کس سے رابطہ کر سکتا ہوں ذرا اس پہ غور کریں کیونکہ میں ہر مہینے بل پیمنٹ کرتا ہوں اگر ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ میرا پیمنٹ پھنس گیا ہے واٹر ایتھریٹی کو اطلاع دینے کے بعد کیا کرنا ہوگا پھر میں آپ ہی سے رابطہ کروں گا واٹر ایتھریٹی کو اطلاع دینے کے بعد کیا کرنا ہوگا جی میں سن رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسا ہوگا میں پھر آپ کو کال کروں گا جی شکریہ